आं गिसिबनि आयदायावनो बुंनो सानबाय बि गिसिबखौ जों मा बायसायै बानायो ओरैनो दाला संग्राइयाथ' बेलेगआनो बेथ' स'हस बे गिसिब होन्नायादि ओरैबायसा नुनायावसो गिसिब नाथाय बेयाव ब्रेइन खाथिनांगौ जायो औवाखौ समायना गोराबो नाङा गोरलैहांबो नाङा मिडियामनि नांगौ खोब गोबाखै सैनानै मोजाङै सानदुङाव एसे लामस्रोना दोन्नांगौ दोन्नानै बियाव नै महरजोंनो बा नै खाथिजों महर दैखांलांनो हायो सोरबा आरो मोनब्रै खाथिजों महर दैखाङो दा आंनिया ओरैबायसा मोन्नै खाथिजोंनो महर दैखांलांनाय बिसोर ओरैबादि सैनो हागौ जे खाथिखौ मिहि सैनानै सानदुङाव एसे लामस्रोबाय लामस्रोनानै बेयाव ब्रेइन खाथिनांगौ जाहैयो दा धरिलक बिथांनि मुंखौ आं माबोरै दैखांगोन बि गिसिबाव बा आंनि मुंखौ माबोरै दैखांगोन मुंखौ दैखांनायनि लोगोसेहाय आरो बिनि गामि आरो सन थारिख बेखौ इंराजीजों माबोरैहाय बानायनो हागौ बियाव मेलेम खाथायनांगौ जाहैयो बेयाव जों गिबियावनो ओरैहाय हायाव बा लेखायाव आस बोनानै खाथि दैखांनाय बे नङा ब्रेनदि बे ब्रेना एसेल' नङा नङाब्ला नै खाथिजों बे महरा माबोरै जानो हागौ आरो समान जाजोबनांगोन हेबनाया बेयाव बारस'लाय बा बै मोनसेखौ बियाव सोलाय गोजान गोजान नङा जि हेबनाय बेयावनो महर जानांगोन जेनेबा आं दाबो लाबोनानै खोन्थिनो हागौमोन आंनियावनो दङ बे गिसिबा आंनो हेबनाय सब मोन दैखांजोबनाय मानो होमबा बेखौ ब्रेइन खाथिनानैसो माबानाय जादों बेखौबो सासे अस्टाद निफ्राय सिखायना लाबोदोंमोन बे अस्टादया ओरैबायसा फंबाय नै ओरै थोरैखाय ओरै थोरैखाय बेबायसानो आंनि ब्रेनआव हाब्बाय आंनि ब्रेनाव हाबनानै आं बिदिनो लासै लासै दै फोरोंगिरिनिखौ हेबनायखौ नायनानै आंबो हारसिङैनो हेबनो नाजाबाय हेबनो नाजा नाजा असलथे जामारबाय बिनिफ्राय फोरोंगिरियाबो हाबाय दिखुन बुंबाय आंथ' नोंखौ आखाइजों हमनानै दिन्थियाखै नों नायनानैनो रोंबाय औ आंनि नोंथांनि खाथि दैखांनायखौ सानबायानो दं बबेखौ दांबा बबेखै महरा उथिगोन दा सिंनिफ्राय हेब्बाथ' सानिखौ माबोरै हेबगोन सानियाथ' आरो बेलेग जाहैगोनबा थिख बेबायसानो सानिखौबो दानख'नो रोंनानै थारला आंनि मुङानो दा गजेन बर' दा गखो बबे खाथिखौ दिखांग्रोनांगोन बेनि ब्रेनाव थानांगोन आरो नों ग नि राइट साइटखै बिनि मोनसे हांखोजों ओरैहाय धरिलग बा ओरै जोंनि रमान हांखोजों ग दा बेखौ दैखांगोन ना बै मोनसेखौ दैखांगोन दा बेखौ दैखांगोन ना बेखौ दैखांगोन दा थारैनो नैबेखौ लांग्रोनासो जों बैखौबो नै बेखौबो मिलाय हैनांबाय बेयाव ब्रेइन खाथिगोन नै खाथियानो सब मिलायहैनांगोन लोगोसे फैयै फैयै बे बे गेजेरनियाबो बेयाव कालारिं थाजोबगोनदे कालारिं होयो गोजा बा गोमो बे महरै बे फारसेनाबो बै खाथि गंनैयाबो बे गंनैजोंनो बेबो ओंखारलांफाबाय थानांगोन ग बेनिफ्राय जे धरिल' जे दाथ' मुसखिल जाबाय बे जखौ लेरनो हागौ नङाबा थानो हागोन बानायनो हागोन ए ए महरखौ माबोरै मोनफैगोन आरो ओजोंबो जेंना एखौबो नै खाथिजोंनो हेबै हेबै ओजों खुन मिलायनानै बिदिखौनो लेरनांगौ सब समान जानांगोन बारस' बुरस' नङा गोलाव गुसुं हेबनाय नङा ओइनिखौबो ओइयाव लाग्रोनांगोन हिसाब लायै लायै बेयाव उथिहैगोन आरो सिङावबो नैबे नै खाथिजों मिलायनांगोन बेबायसानो जाजोबनांगोन बेखौ से न' एन एनआवबो नांगोन बेथ' बे लेरनाया थाहैबायना ओमफ्राय ओइ एनआव बबे महरखौ लानानै थिखांग्रोनांगोन खिन्थु हेबनाया हेब्लांबायानो थानांगोन फुरा स्फस्थ' जाजोबगोन खिन्थु खाथि बारस'नो मोन्नाय नङा बेयावबो न'आवबो सब मिलायनांगोन नैबेबो सब मिलायजोबनांगोन हांखोआ होमब्लासो बै ब्रेनाव जि लानानै बे माबाखौ मावनो हायो दा बर'वाबो दा बेखौ माबोरैहाय लिरगोन ब' खौ सिगां जों बेखौ बानायना लाग्रोनांग्रोन सानि हांखोखौ बोनांगोन बोनानै ब' आ नै बेनिफ्रायदि बानायलांनांगोन बैजोंबो मिलायहैनांगोन आरो सा सिं आरो आगदाखैबोथ' दङ मिलायनो गोनां बेखौबो थाग थिग बै मोनसेखौ नाहरनानै नैबेजों मिलायदोंना मिलायाखै आरो बे मोनसेया बबेखै थांबाथाय थार मोनसेयाव मिलायगोन बेखौबो जोङो हिसाब लाहै लाहै महरखौ बानायलांबाय थानांगोन होमब्लासो गजेन मुङा जाहैगोन नङाबा ओरैनो जानला मेनला अस्ला फस्ला हेब्बा जाया दे जाबाय दे बे नङा स्पस्थ' जाजोबनांगोन ओमफ्राय गामियाबो गामियाबो ओरैबायसा बेबायसानो नै खाथिजोंनो सायाव गंसे सिङाव गंसे ओरै जायो नालाय निफ्राय बेखौबो गामिखौबो रनेननि गामियानो बाखाजानि बाखाजानिखौबो बे बायसानो जोङो खर'नि मेलेमखौ बाहायनानै ब' लिरनांगोन बानाय बानायनांगोन ओमफ्राय आ महर लिरनांगोन बिनिफ्राय ख' खखौबो महर खाथिजोंनो बानाय बानाय लिरनानै बाखाजानि जानांगोन ओमफ्राय लोगोसे जोंहा फैनांगोन जोंहा सन जेनेबा इयार इयारखौबो जों बे बायसानो नै खाथिजोंनो समानै ब्रेन खाथिनानै बानायनांगोन नङाबा जेब्लाबो बै मोनसेजों मिलायहैया बावगासे मोनथामबो जाहैगोन उनाव मोनथाम जाबाथ' महरा जालिया बै मोनसेखौदि आरो मिलायनांबाय ना बे मोन्नै खाथिजोंनो आरो बबावबाखौ जों दौनोबो नांगोन एक्सट्राखौ खान्दा खाथिजों दनोबो नांगोन ओरैहाय आरो बे दनाया आरोबाव ओइ मोनसेजों मिलायहैनांगोन आरो ओरैबायसा आंनि दा गिसिबखौ लाबोनायबा मुथा मुथि बार'खान दङ बे बार'खान गिसिबखौ लाबोनायबा आं खोन्थिनो हागौमोन होमबासो सोमोनांगौमोन नोंमारगौ दे होन्नानै खिन्थु ओरैहाय धुप पेकेट बायसा ओरै थन्नाय बायदिसो नुगोन औवानि खाथिखौनो ओरैहाय बे जरा दं नालाय लाबथिंनो हायो थुनैहाय गारिफोराव थाथनलाबाय बिनिफ्राय जेला जोंहा सिबनो दरखार जायो बेखेवदो आरामै सोरबा नुगोनबा ओरै दोन्नानै नों ओरै थाफ्ला जनानै मा धुनिया नाम थिखांनायदोंब्रा माबोरै हेबदों होन्नानै सोंगोन आङो मा बे जाबाय सासे फोरोंगिरिया आंखौ सिखायदोंमोनलै आं माद्रासआव दंहैयोमोन बे भाखायाबो बेलेगथार थेवबो भाखाया हिन्दीयाव बांसिन थाङो नालाय आं हिन्दीजोंनो सोङै सोङै बेफोरखौ सिखायनानै लाबोनाय जादों आरोमा लोगोसेहै मा इसि ब्रेन'लजि मानसि होमबा बे फोरोंगिरिया होन्नानै औ आंबो बिनि फोरोंनाय सिखायना लानानै दा न'वाव बेबायसानो आङो बानायना लानाय जादों